जोंनि जायगायाव फुजिग्राफोरा बिदिनो सोरहाबा खृस्टान सोरहाबा हिन्दु सोरहाबा ब्रह्म सोरहाबा बाथौ सोरहाबा बिदिनो गुबुन गुबुन धोरोमारि दङ बेनि गेजेराव जोंना हिन्दु जोंना न'आव हाय ब्रह्म ब्रह्म फुजियो जेनबा जोंना ब्रह्म धोरोम ब्रह्म धोरोम जोंना बिदिनो जों माब्लाबा नखराव असान्थि एबा गोजोन्नाय गैयै जाब्ला जोंना जेनबा जैग' सावो बिबादिनो हा हाबदेर हुबदेर बायह्रायाव थांनाय मायाव थांनाय बेबादिनो हाबदेर हुबदेर जानायाव जोंना बेबादिनो जैग' सावनाय जायो आरो गुबुनफोरना माबोरै खालामो आं बिखौ बारा मिथिया जोंनि जायगायाव दा धोरोम होन्नानै बुङोब्ला जायगाफ्राव फुजिनानै होननानै बुङोब्ला जेनबा जोंना सिब फुजा जायो सिबराथ्रि सिबराथ्रि फुजा जायो आरो दुर्गा फुजा जायो आरो लोखि फुजा जायो आरो बिस'खरमा फुजा जायो आरो बेबादिनो गंगा सेना फुजा जायो ओमफ्राय सर'सथि फुजा जायो ओमफ्राय बिदिनो मेला बायदिसिना जायो बेफोर बादि फुजाफोराव फिल्म देखायो बेबादिनो बायदि बायदि बेसादफोर मोनो बेसादफोर फानो बेबादिनो गिदिर गिदिर बेसादफोर जेनबा समायना रमायना जोंथि माथि फानो बेफोरबादि आरो खृस्टान होन्नानै बुङोब्ला खृस्टानफोरना मोनसे रंजाथाव फोरबो जायो खृस्टमास होन्ना बुङो बेखौ मोसायो मुसुरो रंजायो बाजायो थायो बेबादिनो ओमफ्राय जोंनाथ' हिन्दु नालाय जोंना फुजा बेबादिनो फुजा फानि होयो आरो फुजा जायो मेला गिदिर गिदिर जायो जों बेफोर बादियावहाय बाहागो लायो खुलुमहैयो बेफोरबायदिनो जेराव जोंनि गोसोया गोजोन मोनो फुजा फानिफोराव थाङोब्ला आरो बेफोर बादिनो रंजानाय बाजानायखौ मोनो जों बेफोर बादिनो बायदि बायदि मेलाफोराव जों बेरायो आरो गेदेर गेदेर मेला जायो फुजा जायोब्ला जोङो बेफोर बायदि फुजा फैयोब्ला गोसोखौ सान्थि मोनो आरो गोजोन्नाय फैयो बेफोर बायदिनो हारसाफोरनाबो बेफोर बादिनो मोनसे धोरोम थायो बिसोरनाबो फुजा फानि जायो रंजा बाजा बेबादिनो आरो बेफोर बादिनो जों गोसोखौ गोजोन मोनो